भारतआव जों गोबां गोबां रोखोमनि मोसानाय जायो जेरै बागुरुम्बा खेराइ मदार्न देन्स बलिइड देन्स सोरबा सोरबा करियान देन्स बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय जायो सोरबा दख'ना गान्ना मोसायो सोरबा जिन्स लंफेन गान्ना मोसायो सोरबा हाबफेन गान्ना मोसायो सोरबा सोरबा खुरटा गान्ना मोसायो बायदि बायदि रोखोमनि गान्ना मोसानाय जायो जोंनि जों बर'फोरा बर'फोरा थ्रेदिसनेल मोसानाय जायो खेराइ मोसानाय जायो बर'नि ट्रेदिसनेल दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां गान्नानै मोसानाय जायो ओमफ्राय खेराइखौ जों बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय जायो बागुरुम्बा दावस्रि देलाइ बागुरुम्बा दावस्रि देलाइ मोसानाय जायो रुम्बां मोसानाय जायो बागुरुम्बाखौबो मोसानाय जायो बागुरुम्बा बागुरुम्बा नङा बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बिदि होन्नानैबो मोसानाय जायो आरो जोङो मोसानायखौ खेराइ फोरबोयाव बैसागो बोथोराव आरो गुबुन गुबुनफोराव फ्रग्राम जाबा बेवबो मोसानाय जायो जोङो गुबुन गुुबुन गामिफोराव बैसागु बोथोराव खेराइ खेराइ फुजा होयोब्ला एबा खेराइ जायोब्ला इयावबो खेराइ मोसाहैनाय जायो आरो गुबुन गामिनिफ्रा जोंखौ लिंना लिंनानै लाना थाङो जों मोसाहैयो खेराइ मोसाहैयो बारदै दावस्रि देलाइ बायदि बायदि मोसा हैयो आरो बेनिफ्राय जों फैसाबो मोनो बे फैसाजोंनो जोङो दख'ना ब्लाउस फालि बायनानै लायो ओमफ्राय बैसागुआव जों गोबां रोखोमनि मोसानाय जायो सिंगेल मोसानाय ग्रुब मोसानाय मर्दान मोसानाय बायदि बायदि मोसानाय जायो ओमफ्राय बैसागुआव जोङो लास बैसागु फांसन फ्रग्राम जाखालिनि लास खालि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आबै आबौ आमाय आनै गासैबो जमा जानानै स्टेस सायाव मोसायो दल दामै दामै मोसायो गोदोनि दिनाव दल दामै दामै सेरजा सुयै सुयै खाल मोसानाय जायोमोन नाथाइ दानि जुगाव ट्रेकजोंसो मोसानाय जायो बक्सजोंसो मोसानाय जायो ओमफ्राय गामि गामि थाङो जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ गासैबो बैसागु बोथोराव नखर नखर हाबनानै सेरजा खाम जथा सिफुं दामनानैबो मोसानाय जायो आरो मोसानानै जोङो बेनिफ्राय रां थफ्लाबो मोनो बे रांजोंनो जों गामियाव दोनो ओमफ्राय मोसानायाथ' गोबां गोबां रोखोमनि दं सोरबा बेलि दान्स मोसायो सोरबा गावसिनि गावसिनि ट्रेदिसनेल गान मोसायो जेरै असमियाफोरा गावसिनि ट्रेदिसेनेल मोसायो सावटालफोरा गावसोरनि ट्रेदिसेनेलखौ मोसायो ओमफ्राय फांसन फ्रग्रामफोरावबो जोङो बाहागो लायो सोरबा सोरबा सिंगेल मोसानायाव बाहागो लायो आंबो मोनसे फ्रग्रामाव थांदोंमोन बेयाव सिंगेल मोसादोंमोन बेव फास थांदों आरो गोबां बाख्नायथाव बाख्नाय जादों आङो ओमफ्राय मोसानाय मोसानायाव मोसानानै जोङो गोबां गोजोनो आरो जोङो सोरनिबा हाबा हुखा जाबा बेंफाथिजों लोगोसे गोबां मोसायो गोबां रंजायो गासैबो नखटर गामि गासैबो मोसायो बेंबाथि दामग्रा सोरनिबा नख'राव सोरनिबा नखराव हाबा जाबा मोसायो रंजायो आरो बिदिनो ओमफ्राय ओमफ्राय बाथौ बाथौफोराव माइनाव सिखांब्ला माबा खालाम माइनाव सिखांब्ला बायदि खालामब्ला जोङो मोसायो रंजायो खाम सिफुं दामनानै रंजायो आरो

स्कुल फरायसालिफोराव फ्रग्राम जाबाबो जों बाहागो लायो मोसायो रंजायो ओमफ्राय मोजां मोजां मोनो ओमफ्राय जोङो फांसन फग्रामफोराव मेथाइबो खनो रोजाबो सेरजा सिफुं दामनो गोदोनि दिनावथ' आबै आबौनि गोदोनि समाव सेरजा सिफुं दामनानै मोसायोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेकदोसो मोसायो ट्रेकदेसे रोजाबो सोरबा सोरबा मोसानानै मोजां मोनो नाथाय आं सोरबा सोरबा रोजाबनानैबो मोजां मोनो नाथाय आङो रोजाबनानै मोजां मोनो मोसानाय मोसानायाथ' बहुद दङ आरो बेसां बुंबावनो बेखिनियानोसै